हमर बहुत सारा पसन्द पसन्दीदा जगह छै जकरामे कि हमरा किछु किछु जगह अतिप्रिय लागैत छै इएह लऽ नीक लागैत छै कि ओतुका मनमोहक दृश्य आर ओ स्थानके इतिहासके देखैत बहुत बढ़िआँ लागैत छै जेनाकि एकटा दरभङ्गा किला छै राजाके किला छै ओकर बाद श्यामा काली मन्दिर छै मधुबनीमे भी किछु जगह छै ई सब देखैत हमरा बहुत जगह नीक लागैए दिल्लीके मे भी किछु जगह छै ई सब देखैत बहुत सुन्दर मनमोहक दृश्य बनैत छै मोनमे एक सकारात्मक चीज मिलैत छै सकारात्मक भाव प्रकट होइत छै जकरा लेल कि ओकर इतिहासके जानबाक इच्छा होइत छै इएह लऽ धीरे धीरे पसन्दीदा जगह बढ़िआँ लागैत छै आ एकर पीछाँ सबसँ बड़का कारण ई छै कि ओकर इतिहासके पढ़ैके अवसर मिलैत छै ओकर बारेमे पता करएके बात होइत छै ओकर बारेमे आओर जिज्ञासा होइत छै कि एकर बारेमे जानए की बढ़िआँ की खराब तऽ ओकर लेल तैंँ ओतऽ ओ जगहके बारेमे बढ़िआँसँ लोग देखबाक चाही